हमारे ज़िले में सब से प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है दीपावली ये हमारी परम्पराओं से जुड़े हुए त्यौहार हैं और ये हम को एक अलग पहचान दिलाते हैं दीपावली में ख़ास तौर से हमारे यहाँ पर क्योंकि एक कृषक ज़िला है तो हमारे यहाँ पर जो गाय खिलाने के एक प्रथा है जो दिवाली के दूसरे तीसरे दिन गाय खिलाई जाती है तो यहाँ पर उस का एक पूजा स्थल है जिस को गोठान कहते हैं और वहाँ हर साल सभी गायों का जमा किया जाता है और वहाँ पर गाय खिलाई जाती है उस को देखने के लिए पूरे ज़िले भर से दूर दूर के लोग आते हैं